आङो फंनैसो दानि जोंनि सोलिबाय थानाय दानि जोंनि सोलिबाय थानाय सरखार बेनि फंनैसो खोथा बुंनो सान्दों जोंनि दानि सरखारा जेन'बा नै गोदान गोदान जेन'बा सरखारा सोलायो आरो जोंनि गोदान गोदान जोंनि खुंथायाव थानाय दानि सरखार दानि सरखारफोरा जेन'बा खुंथायाव गोबांथार जेन'बा बिदिनो सोलाय सोल' सिगांनि सरखारा जेन'बा नै जोंनि सिगांनि सरखारा बिदिनो थांबाय जेन'बा शथ्र बोसोर सालायनानै बिसोरो थांबाय जेन'बा डेभ्लबफोरखौ बिसोरो जेन' लाबोनो हायाखसै आरो नै दानि सरकार गोदान बिसोरो माबायदि सोलिलांगोन दानो थां फैगासिनो फैबाय बोसोरनै फैगासिनो फैबाय बोसोरनैयाव जेन'बा सौफैनानै दङ आरो नै दानि गोदान सरखारफ्रा माबादि जोंनि सरखारखौ सोलिलांगोन बिसोरो जोङो जेन दानि सरखाराव थानाय खुंथाय गोहो जेन'बा गेदेद गेदेद गेदेद गोलावफ्रा जेन'बा जोंनि दानि सरखाराव थानाय सरखाराव थानाय मानसिफ्रा जेन'बा मोजाङैनो मोजां सोलिलांनो हाथों मोजाङै मोजां गोनां गैयै गासैखौबो समानै नायनो हाथों आरो सिगांनि सरखारा जेन'बा थांबाय जा जानानै थांबाय बिसोरबो गावसोरनि होनांगौफोरखौ जेन'बा होनोबो हायाखिसै सोरनोबा बा सोरनोबा होनो हाबाय सोरनोबा होनो हायाखसै दानि जोंनि गोदान सरखार बिसोरखौहाय जोङो मोजाङै मोजां जेन'बा बिसोरखौहाय जोङो खावलायो जे दानि सरखाराव थानाय खुंथाय बि टि आर सरखार दानि गोदान सरखार बिसोरो जेन मोजाङै सोलिलांथोंसै जेन'बा मोजाङै सोलिलाङो सोर गैयै सोर गोनां नायनानै बिसोरो होथोंसै गोनां गैयै गासैखौबो मोन मोननांगौफोरखौ जेन'बा मोननांगौफोरखौ बिसोरो जेन नायनानै होनो हायो बिसोर बिनि थाखाय जोङो